मैं बेगूसराय ज़िले का वासी हूँ और बेगूसराय के बारे में मेरा कोश्चन है जलवायु कैसी है बेगूसराय की जलवायु तो बहुत अच्छी है देश के तमाम भागों से बेगूसराय की जलवायु अति सुंदर है गंगा का किनारा है हैं गाँव का देश है गाँव है यह ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की फसल बहुत अच्छी होती है दोनों फसल हर तरह की फसल यहाँ उपजता है यहाँ का तापमान ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है हैं यहाँ गंगा किनारे यह होने के कारण तापमान लगभग ठीक ही रहता है हम लोग उतना बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कभी कभी गर्मी भी पड़ती है कभी हम लोग गंगा के कारण बाढ़ का भी सामना करते हैं और बाढ़ के समय में लोगों की ज़मीन की जो उपज है वह बर्बाद हो जाती है सरकार इसके लिए कुछ अनधन अनुसंधान करती है आने यह कुछ अनुदान देती है और इस समय हम लोग तो जेरा के हैं गंगा के किनारे बसने वाले हैं हम लोग के ज़मीन और घर सभी गंगा के किनारे ही है गंगा में ही हम लोगों की ज़मीन घल बार अभी अभी भी धार में बह रही है तो इस तरह से हम लोग गंगा के से आनंद भी ले रहे हैं और दुख का भी सामना कर रहे हैं बेगूसराय की जहाँ तक बात है बेगूसराय अति उत्तम शहर है हम लोग तो साठ से देखे हैं साठ से हम लोग याद है कि यहाँ की जब जो सिलसिला था यहाँ का जो रहन सहन था जो आबादी थी बहुत थी बहुत घनी बहुत माने कहीं कहीं लोग मिलते थे बेगूसराय की देखिए अभी बेगूसराय की जो लंबाई चौड़ाई है क्षेत्रफल इसका अनुमान हम समझते हैं दश किलोमीटर पंद्रह बीस किलोमीटर लंबाई चौड़ाई इससे कम नहीं है इधर हम देखते हैं कि यह मुंगेर से लेकर के बरोनी तक का जो जो रकबा है वह बेगूसराय के अंदर ही हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग बेगूसराय के ही हैं तो क्या